हेलौ माबा आं माबायाव थांनांगौमौनहाय गारिफोरालाय बोरै बोरै दामफोरालाय काजलगावसो थांबालाय बेसे लायो उइंगारफोरा गारि भाराया बेसे लायो मा गारि माबानानै बे आइलेण्डसे थांबा बेसे लायो उइंगारफोरा माबाफोरा बेटारि गारिया ए माबाबाबो बिदिनो गारिफोरालाय बिदिनो एसे एसे माबा दामफोरखौलाय बबावबा गारि लाना गारि बाराबो लायो खमबो लायोहाय बुंनो हाया गारि लाना गारि सापागुरिसो थांबाबो बिदिनो दाम लायो माबानानै आंथ' सापागुरियावनो बांसिन गाखोयो उइंगारावनो माबानानै गारि मटरनि दामफोरखौनो बारा मिथिनाय जाया ना थांबायबो थानाय जायानालाय टिटागुरिनिफ्राय माबा बेसे लायो बासफोरा ए ए बासालाय एसे दाम लायोखोमाहाय बासा खम लायो एसे उइंगारावसो दामा एसे बारा लायो जों थांबोयो माब्लाबा माब्लाबा थाङो नालाय एसे एनै मिथियो आरो दामफोरखौ नोंसोर बारा थांबाङा दां ए जाबाय खोमा दोननोसै आइ औ दे